زراعت آج کی دنیا میں ایک اہم پیشہ ہے جبکہ اکثریت یہاں اس کو معیوب سمجھتی ہے لیکن درحقیقت زراعت ایک ایسا پیشہ ہے جس کے ذریعے انسان کی زندگی باقی ہے اور اسی پر منحصر ہے اگر زراعت اس ہندوستان میں نہ ہو تو یہاں سارے لوگ ختم ہو جائیں